हांवेन स्कुलाक बीन आसतना खुबशे स्पीड रनींग म्हटल्या जशें की मॅरेथोन रेसींग अशें हंड्रेड मिटर रेस टू हंड्रेड मिटर रेस फोर हंड्रेड मिटर रेस आसता आनी रेली रॅली आसता जशे तितून हांयेन खूब पार्टिसिपेट केला तितून खूब फास्ट धांवचे आसतात त्याच प्रमाणे कोर्डिनेटूय करचे आसता दुसऱ्या मनशान वांगडा जशें की आमी रॅली धांवता तितून आमकां तें पास करचे आसता एका मनशासून दुसऱ्या मनशां तितून आमकां फुडल्या मनश मनशाक पोवपाक जाय की तो कितको फास्ट धांवंक शकता ते प्रमाणे आमकां ती मनशांक सेट करची आसता चार मनशांक आमी कशी सेट करतली की जर समज हांव समज स्लो धांवता जाल्यार म्हाका तिणी पयले तितून दवरतली बाकी जर ती जाणां फास्ट धांवत आसता जाल्या तेंकां हांव फुड्यान दवरतलें किद्याक हांव जर फास्ट हांव जर स्लो धांवता जाल्यार मागीर ती म्हाजी तिमी स्पीड कॅच करतली अशें तरेन इफ जर हांव स्लो तेंका हांव स्लो धांवता मागी हांव म्हाज्या फुडल्या मनशान दितले तिमी मागीर फास्ट धांवन तेमी जिकोंक शकता अशें तरेन आमी गेमीन एकामेकांक आमी समजोवंक शकता आनी गेम्स आसता जशे की शॉटपोट जेवलीन त्रो हितून आपले आपले म्हणजे गेम्सान जे आसता तितून एक एक गेमांक एक एक आपले आपले नियम आसता जावं रुल्स आसता की समज आतां जेवलीन जेवलीन जर उबो पडलो जाल्यारूच तो तेजो स्कोर जो आसता तो आमी धरतात इफ जर तो असो न्हिदोनसो पडलो जावं परतो पडलो जाल्यार ते आमी तेजो हे आमी धरनात कितके कितके मिटरार पडला ते तेका आमी फावल करता तसोच शॉटपट शॉटपट जर आमी काना कडल्यान काना कडल्यान सारको उडयना जाल्यार तो फावल पडटा अशेंत खूब तितून आसता जशे रेसींग रेस आसता तितून आमी बसता पय पयल्यात ती बसपाक सुद्दां एक पद्दत आसता ती पद्दतीन बसचे आनी पद्दतीन उठचे अशेंय ते रुल्सान आसता आमी कशेंय धांवंक शकना आमकां जी जे आमकां ते ट्रेक दिल्लेले आसता ते ट्रेकानूत आमकां धांवपाक जाय आमी हे ट्रेकांच्यान मागीर दुसऱ्या मनशाच्या ट्रेकान आमी वचोंक जायना आमी वचोंकूच शकना किद्याक जर आमी दुसऱ्या दुसऱ्या मनशाच्या ट्रेकान गेलीं जाल्यार आमी दोग जाण आमी आपोंक शकता आमी दोगांय मागीर डिसकॉलिफाय जाता म्हणून आमकां अशी ती धवे चुनो म्हणटा तो धवे चुण्यान आमकां ग्रावंडार असो ट्रॅक्स बीन करून दिता त्या ट्रॅकानच आमकां धांवचे आसता तशेंच आनीक खुबशीं गेम्स आसता जशें की वॉलीबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल क्रिकेट मागीर फुटबॉल हें हेंडबॉल आनी टॅनीकॉयट म्हणून आसता बॅटमिंटन आसता बॅटमिंटन आनी टॅनीकॉयट म्हणटा तें मातशें अशें एकूच जाग्यार ह्या जाग्यासून त्या जाग्यार अशें करप वॉलीबॉलय म्हणटा तें तशेंच पूण वॉलीबॉलान वडयो मारच्यो आसता हातीचो चड वापर जाता जितको तुज्या हातीन फोर्स आसतलो तितलो बॉल बरें तरेन वयतलो आनी तुजी तकली आसता ती ती ती जाग्यार आसपाक जाय ती बॉलाची स्पीड आनी तो बॉल कसो येतलो ते प्रमाणे आमकां ते पोवचे आसता तशें क्रिकेट क्रिकेटीन आमकां धांवचें पडटा रन्स काडपाक आमकां धांवपाक जाय जर ते आमी सारकें धांवलें ना फास्ट धांवलें ना जाल्यार आमकां तो रन काडूंक शकना जावं आमी स्लो धांवता जाल्यार आमकां तो बॉलर आसा तो आमकां आवट करपी हेंत फुटबॉल फुटबॉलान जाल्यार धांवपाकूच जाय जितकें फास्ट धांवता जितकें तूं सारकें धांवता अडेन कडेन सगल्याक सायडीक बीन पळोवन धांवता जाल्यार आमचो गोल जाता जशें आमी बॉल दुसऱ्याक पास करता कशें तरेन पास करता वयल्यान पास करता जावं असो क्रॉसवे करता सो सारकें आमकां पोवन आमकां पास करचें पडटा जावं कितकें आमी फास्ट जाता आनी कशें गोल करता तें धांवप ती स्पीड आसता पय धांवपाक ती सोगल्याक मेन आसता जितके फास्ट धांवतले तितले तुका बरें हें मेळटलें इतलें कॉम्पिटिशनाक जावं जावं तुका खंयसरूय रेसीक बीन वचत जाल्यार जितकें फास्ट धांवता तितलें बरें आसता मागीर रानिंग गेम्स आसता तितून चड धांवचे आसता जशे की जशे की चड करून मॅरॅथॉनूच आसता मागीर अशी रेसी आसता की अमके ते अमके मिटर धांवप अशें खुबशे तरेन आसता आनी एट हंड्रेड मिटर्स आसता मागीर एट हंड्रेड म्हटल्यार ते व्हडलो ग्राउंड आसता तेजे एटलिस्ट दोन राउंड मारचे आसता फोर हंड्रेड मिटर्स मिन्स व्हडलो ग्रावंड आसता ते ग्राउंडाचो फूल एक राउंड टू हंड्रेड मिटर्स म्हटल्यार व्हडल्या ग्राउंडाचो अर्द राउंड हांगासून त्या कडेन आनी हंड्रेड म्हणटर म्हटल्यार अर्द्याचो अर्दो अशें तरेन आमकां रेसीस अशें आसता ते डिवायड केलेले आसता मागीर रनींग आनी डिस्कस थ्रो म्हणून आसता एक स्पोर्ट तितून अशें रिंग कहें आसता बरें जड तें जितकें पयस वयता तितलें मेजर करता हितून पोवंक गेल्यार चड फावल्स नात तितून फकत अशें उडोवप तुका कितकें जाय तितलें फकत तो सर्कल जो आसता ते सर्कलाचे भायर आमी वचपाक जायना नाजाल्यार तो फावल जाता जितके पयस तो डिसकस वयता तितले मिटर तुजे काउंट जाता जावन ते किशें तें मागीर आनी अशें खुबशे आसता स्पोर्ट्स बीन गेम्स बीन अशी घरा कडेनूय खेळिल्ली ती मागीर खूब उपयोग पडटा कशी म्हटल्यार अशी आमची बॉडी बरी फीट उरता मागीर अशें खेळ्यार बी जाल्यार घरा बसून जर कांय जायना म्हणून आमी अशी खेळची कसले कसले खेळ जावन ते ते आमी खेळचे जशे आमची हाडा बीन बरी घट उरपाक जाय म्हणून म्हणून गेम आमची बरी शे